हमारे शहर की तुलना में होशंगाबाद जिसका पहले नाम होशंगाबाद था लेकिन अभी नर्मदापुरम है वहाँ स्वास्थ्य सेवा की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो चुकी है पहले की अपेक्षा अभी वहाँ पर कुछ हॉस्पिटल्ज़ हैं जैसे सेठा हॉस्पिटल हुआ नर्मदा हॉस्पिटल हुआ पांडे हॉस्पिटल और पहले के टाइम में सरकारी हॉस्पिटल्ज़ प्राइवेट की प जैसे सरकारी हॉस्पिटल थे वो प्राइवेट जैसे नहीं थे मतलब वहाँ पे कुछ बी पी की मशीन नहीं होगी शुगर की मशीन नहीं होगी या फिर वहाँ पर प्रेग्नेंट लेडी की जो ट्रीटमेंट होता है वो टाइम पे नहीं हो पाता था लेकिन अभी दो हज़ार चौबीस में वहाँ के सरकारी हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल से भी ज़्यादा अच्छे हो गए हैं वहाँ के डॉक्टर्स वहाँ पे स्टाफ़ बढ़ चुका है वहाँ पे डॉक्टर्ज़ बहुत सारे हैं वहाँ पर हर जैसे हैल्थ हुआ हार्ट हुआ फिर आप किडनी समस्या ब्रेन आपकी बॉडी के हर पार्ट से रिलेटेड डॉक्टर होते हैं जिससे आपको सरकारी हॉस्पिटल में भी प्रॉब्लम नहीं होती है हाँ कभी कभी वहाँ टीटमेंट मिलने में थोड़ा डिले हो जाता है लेकिन प्राइवेट हॉटस्पिटल्ज़ वहाँ से एक दो या ज़्यादा ज़्यादा तीन किलोमीटर दूर ही होते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम ना हो और हमारी जो जहाँ हम रहते हैं अभी वहाँ से हॉस्पिटल ज़्यादा से ज़्यादा पाँच या दस किलोमीटर के अकॉर्डिंग ही होते हैं जिससे कि आप टाइम पर वहाँ पहुँच सकें आपको ट्रीटमेंट मिल च मिल जाए और वहाँ पर टीटमेंट लेने के लिए आपको पहले फ़ॉर्म भरना पड़ता है लेकिन आप अगर पैमेंट जमा कर दो तो आपका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू होता है और आपको उसके आप आयुष्मान कार्ड लगा सकते हैं जिससे कि आपको पाँच से दस लाख की सुविधा मिल जाती है आपको वहाँ पे पैसे की या किसी समस्या से नहीं जूझना पड़ता आपको टाइम पे ट्रीटमेंट मिलता है क्यूँकि वहाँ पे कई डॉक्टर्ज़ ऐसे हैं जो लंदन रिटर्न हैं मतलब वहाँ से टीटमेंट सीखके आए हुए हैं यहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं होगी फिर वहाँ यहाँ पर टीटमेंट लेने की कोई समस्या नहीं होती है आपको बहुत कम ही ऐसा होता है कि आपको बाहर जाना पड़े टीटमेंट के लिए आधार कार्ड समग्र आई डी और आधार कार्ड हुआ समग्र आई डी जाति और आय ये सब आप लगा देते हैं तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होता है और हाँ आयुष्मान कार्ड अपडेट होने में एक से दो दिन लगते हैं लेकिन आपकी ना जो भी बिल का पैमेंट पहले किया हुआ होता है वह आपको रिटर्न वापिस आपके अकाउंट में मिल जाता है जी हमाए हाँ ओके